हैलो सर थुआढ़े कोला इक्क वीडियो एडिट कराई ही सांग एडिट कराया हा इक्क ते ओह्दे च किश सीन ऐसे हे मिगी पसंद निं आवा दे हैन उस

आहो ते ओह् पैह्लें गै दिक्खियै एडिट करनी चाहिदी ना ते वीर मेरा टाईम बी वेस्ट होया ना अच्छा ठीक ऐ ते उसी टाईम किन्ना लग्गग परतियै एडिट करने गी ते ते कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ते नना लग्गग ते चलो ठीक ऐ तां